हलो हाँ बोलिए सर हाँ जी जी मैं टेलर वाला बोल रहा हूँ आप बहुत दिनों बाद फोन कर रहे हैं ना हाँ तो ठीक है ना सिल जाएगा ना नहीं कपड़ा आपको लाना पड़ेगा आपको दुकान में आना पड़ेगा कपड़ा लेकर नापा देना पड़ेगा अपनी दुकान यहाँ पर है सोहागपुर में है अपने उसे का कहते इस्टेसन पर

तो एक कुर्ते का मतलब हाफ सिलवाओगे या फुल सिलवाओगे फुल अस्तीन का तो उसके प्राइज है पन्द्रह सौ रुपये

हाफ सिलवाऍंगे तो उसका एक एक का कम मतलब नौ सौ रुपये लगेंगे

आप जैसा आडर दो आपको कितने दिनों में चाहिए एक दिन में चार दिन के अंदर में तो भाई थोड़ा सा प्राइज ज़्यादा लगेगा उसमें समथिंग दो सौ रुपये बढ़ जाएँगे जी अर्जेंट में सिलना पड़ेगा ना ठीक है ठीक है तो आप आ जाओ सीधे सीधे आ जाना सीधी रोड है मेन रोड है आपको दुकान मिल जाएगी ठीक हाँ कपड़ा लेकर आना आपकी पसंद का